बाइक चलाते समय मुझे जो सबसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा लगती है वह है हेलमेट क्योंकि बाइक चलते समय अगर आपका हेलमेट आपके सिर पर है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा वहीँ है तो मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षा के लिए हेलमेट ही सबसे महत्त्वपूर्ण लगता है कि हेलमेट आपके पास बहुत अच्छा कंपनी का मज़बूत और आपके जो सिर के जो आपके में आरामदायक है वो पूरा फिट होना चहिए आपके पास हेलमेट क्योंकि वह अगर कभी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा जो महत्वपूर्ण हमारा शरीर है जो शरीर का शरीर का भाग जो है वो सिर ही है अगर गिर भी जाते हैं तो हेलमेट सिर की सुरक्षा होती है और मैं सफर के दौरान जो अपने जो डाक्यूमेंट्स रखती हूँ तो मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस गाड़ी के कागज़ात मेरी ड्राइविंग लाइसेंस और उसमें फर्स्ट ऐड बॉक्स भी मैं रखती हूँ